नागरिकों की सुरक्षा और समाज में शांति बनाए रखने के लिए कानूनी व्यवस्था में कई सुधार आने चाहिए जैसे कि जहाँ कही भी अगर आज कल अपराध होता है वहाँ पुलिस ऑफिसर जाते तो हैं परंतु अपराधियों से रिश्वत ले कर वह अपना काम निकाल लेते हैं इस से अपराधी को छूट मिल जाती है अपराध करने की ऐसे ही आज का सड़कों पर काफ़ी जो लोग हैं वह काफ़ी तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाते हैं जिस से दुर्घटना होने के अवसर काफ़ी बढ़ जाते हैं इस से दुर्घटना होने के लिए और दुर्घटना हो दुर्घटना के बाद इंसान को काफ़ी चोट पहुंचती है इसके ख़िलाफ़ जो हमारी सरकार है इसको सक़्त कदम उठाना चाहिए और देश में बढ़ते क्राइम रेट के बारे में मेरा यह सोचना है कि जो सरकार है वह इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है कहीं भी जो आज कल है मर्डर हो जाते हैं इंसान अपने माता पिता को अपने दोस्त यारों को ऐसे किसी को भी ऐसे मर्डर कर देता है बस सिर्फ़ पैसों के लिए इस इस क्रीम रेट के लिए इंसान और सरकार है उसको इस इसके ख़िलाफ़ सक़्त कदम उठाना चाहिए